मां क्रिकेट जो ॾाढो शौक़ीन आहियां ऐं पंहिंजे कॉलेज टाइम में क्रिकेट टीम जो कैप्टन बि हुउमि मुंहिंजी टीम घणा ई मैच जीता आहिनि ऐं मां कल्ब में पंहिंजे भाउरनि भेनरुनि सां गॾु क्रिकेट खेॾंदो हुउमि क्रिकेट मुंहिंजो फेवरेट गेम आहे